हाँ हमने वैकल्पिक रनिंग वर्क आउट को आजमाया है जैसे की ट्रेड मिल जिस पर हमने दौड़ भी लगाई है उस पर हमने रेसिंग भी की है और दौड़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वस्थ है हम दौड़ने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे हमारे हाथ पैर और मांसपेशियाँ भी खुलती हैं और उनको आराम मिलता है